گاؤں میں اكثر شادیوں كا انتظام بہت اچھا ہوتا ہے پہلے جب ہمارے ٹائم میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دیكھتے تھے كہ بہت بڑے بڑے گھر ہوا ہوتے ہیں گاؤں میں پہلے شادیاں جو تھیں گھروں میں ہوا كرتی تھیں كھانے كا انتظام بھی گھر میں ہی ہوا كرتا تھا اور عورتوں كا انتظام الگ ہوا كرتا تھا اور مردوں كا الگ ہوتا تھا اور جب آپس میں پہلی بار كوئی رشتہ لگاتا تھا تو نائی لوگ رشتہ لگاتے تھے بیچ كا كوئی میڈیئٹر جسے بولتے ہیں وہ رشتہ لگاتے تھے اور ان كا جو ملاقات كرنے كا طریقہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا كہ پہلے ہمیں ان كے گھر جانا ہے لڑكی والوں كے گھر جانا ہے پھر لڑكی والوں كو لڑكے والوں كے گھر جانا ہے تو اس طرح سے ان كی ملاقات ہوا كرتی تھی اس میں ناشتہ چائے پانی جو بھی ہوتا تھا وہ سب دیا جاتا تھا كافی خاطر خلوص كے ساتھ لوگ پیش آتے تھے خاص كر لڑكی والے پھر وہ لڑكی والے جاتے تھے لڑكے والوں كے گھر اور وہاں پر جو ہے دیكھتے تھے وہاں پر ان كی بھی خاطر تواضع ہوا كرتی تھی اس كے بعد جب شادیاں ہوا كرتی تھیں تو شادیوں میں یہی تھا كہ انتظام جو ہے بڑے بڑے گھر شامیانے لگا كر بند كر دیے جاتے تھے اور اس كے بعد عورتوں كو الگ بٹھا كر اور آدمیوں كو الگ كھانا كھلایا جاتا تھا نكاح بھی الگ لڑكی گھر میں ہی رہا كرتی تھی آج كل كی طرح نہیں کہ جیسے ہم ہوٹلس میں یا پھر ہم شادی ہال میں شادیاں كرتے ہیں تو اس طرح كا جب بندوبست بھی نہیں تھا اور لوگ كرتے بھی نہیں تھے اب تو خیر گاؤں میں بھی تھوڑا سا ہال میں كرنے لگے ہیں لیكن پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا كہ گھروں میں شادیاں ہوا كرتی تھیں